जय झूलेलाल हा हा जी तव्हां केरु ॻाल्हायो था जी हा मां हा

अच्छा तव्हांखे सूती में खपेव की शिफ़ॉन में खपेव की चमकीलो खपेव त उनी हिसाबु सां पार्टी वेयर जे मतिलब की अहिड़ो न खपेव त तव्हांखे सूती कॉटन जो खपेव अच्छा त तव्हांजी जे छा जो रेट छा छा त तव्हां सोचे करे तव्हां फ़ोन कई अथव त घणे अघि में खपेव ॿीं सी चारि हज़ार ताईं अच्छा इन विच में तव्हांखे सुठो पार्टी वेयर वॻो खपेव अच्छा अच्छा ठीकु आहे त तव्हां हिकु कमु कयो समय निकारे करे तव्हां अची सघंदा आहियो ऐं असांजो नओं स्टॉक हाणे आयो आहे शादी जे पर्पज सां तव्हां अची करे विज़िट करे वञो शोप ते ॾिसी वञो पंहिंजे हिसाबु सां टे खां चारि हज़ार जे विच में बि अथव चारि खां थोरो सो मथे बि अथव ऐं कुझु कुझु असांजा सूट सुठा कलेक्शन आयो आहे टे खां घटि में बि अथव त तव्हां अची करे पसंदि करे वञो पंहिंजे अकॉडिंग रेट जे हिसाबु सां असांजा कॉटन जो बि हा कॉटन जा बि अथव ऐं शिफ़ॉन जा बि अथव हा त ठीकु आहे हा असां तव्हां अचो तव्हां वेट कयो त तव्हांखे असां और वैराएटियूं ॾेखारींदासेव शेवा जो मौक़ो ॾियो जय जय झूलेलाल